हाउ टू डील बिद सक्सैस ऐंड फेलियर इन स्पोर्टस हाउ फेलियर कैन हैल्प टू डू मोर स्पोर्टस केह् बोलदे एह्दे च असें सनाना कि कि'यां कोई बंदा दिक्खां हून स्पोर्टस ऐ एह्दे च उ'ऐ सनाना कि'यां कोई बंदा जीतियै औंदा ते उसी फिर एह् सनांदा कि उसी कि'यां हारियै ते इ'यां स्पोर्ट केह्ड़ी टाईप दा होंदा केह् बोलदे हून अस दिक्खी सकने कि स्पोर्टस काफी टाईप दां होंदा हून स्पोर्टस हार जीत दा हून जि'यां क्रिकेट ऐ केह् बोलदे ओह् दो टाईप दो टीमां दा होंदा दिक्खो एह् सारें गी पता ऐ कि इक टीम नै जित्तना ते इक नै हारना हून एह् निं पता कुन जित्तना हून जेह्ड़ा केह् बोलदे हारी गेआ ओ मतलब उसी पता होंदा ना अस की हारे और जित्तने आह्ली टीम गी सनांदे कि अस कि'यां हारे जित्तने आह्ला ते चलो जित्ती गेआ पर हारने आह्ला उसी सनांदा कि अस कि'यां हारे इ'यां बंदे गी अगली तकनीक पता चली जंदी कि अग्गें केह् गल्ती करी करी ओह्दे च केह् गल्ती करी दित्ती केह् गल्ती करी दित्ती हून दिक्खुआं हून जि'यां एड्डे एड्डे स्पोर्टस होंदे बॉलीबॉल जां तुसें पता ऐ दो टीमां ते होंदियां ही हैन दो टीमां होंदियां आक्खै कोई ते दो टीमां होंदियां काफी टीमां हार जीत लगी ई रौंह्दी ऐ हर स्पोर्टस में हार जीत लगी रैह्ती है केह् बोलदे लग्गी रौंह्दी जि'यां दिक्खो हून में कोई गेम खेढी जि'यां असें खेढी क्रिकेट वॉलीबॉल खेढेआ नेईं सिंगल गेम दे बारे च सनान्नी आं में तुसें जि'यां असें खेढेआ चैस्स चैस्स च स्पोर्टस ते काफी टाईप दे आई सकदे ऐ जि'यां अस खेढने होने कबड्डी कबड्डी च इक टीम हारदी इक जित्तदी जेह्ड़ा हारदे उ'नें पता होंदा कि अस कि'यां हारगे ओह् दूए बंदे गी सनांदे कि अस कि'यां हारे कि'यां नेईं हारे इ'यां गै साह्नूं सिक्खना चाहिदा दुऐ बंदे कोला दा कि अस कि'यां हारा ने कि'यां जित्ता ने उ'नें गी पुच्छना हारियै एह् निं करना चाहिदा कि अस हारी गे बस कुसै कन्नै गंदा बिहेव निं करना चाहिदा ते नेईं किश करना चाहिदा हारी गे ते हारी गे बस ओह् दिक्खना चाहिदा कि साढ़ी गल्ती कुत्थै ऐ और अग्गें केह् करना असें केह् नेईं करना हून बस एही सनाना चाह्न्नी यार फेल होंदे ते अग्गें कक्ख निं बनना की निं बनना हून जि'यां स्पोर्टस च कोई फेल होई जंदा ते अग्गें सकसैस्स मिलदा हून जि'यां कोई फेल होआ दा उसी पता ऐ कि में फेल की होआ ना ते अग्गें उन्न होर प्रैक्टिस करनी होर जैदा ओह् करना ते अग्गें जाइयै ओह् फेल नेईं होऐ उ'नें अग्गें तरक्की करनी अग्गें जाई स्कसैस्स मिलनी गै मिलनी स्पोर्टस काफी जैदा बैट्टर ऐ काफी जैदा अच्छा ऐ तुस लेई सकने हर इक बंदे दे स्पोर्टस च इंटरैस्ट होना चाहिदा स्पोर्टस कन्नै साह्नूं काफी किश मिलदा ऐ केह् आखदे हारने दा मतलब एह् निं होंदा कि स्पोर्टस च में हारी गेआ हारने दा मतलब होंदा कि किश सिक्खना हून दिक्खो अस हारे दे ते सिक्खना अस की हारे ठीक ऐ हारनें दा मतलब एह् निं होंदा कि हारी जाना किश होई जा जे होई जाना बो होई जाना बस एही बाकी किश निं जैदा बोलना चांह्दी बस एही होना कि स्पोर्टस च हारी जा ते हार नेईं मन्ननी अपनी हार निं मन्ननी इसी अपना ओह् मन्नना कि अस हारी गे हून अग्गें जाइयै सिक्खना जेह्ड़ा जित्ती गेआ उसी सखाई सकने सनाई सकने कि अस कि'यां हारी गे ते तुस एह् गल्ती नेईं करदे दोवारा बस एही बोलना चाह्न्नी होर केह् बोलना स्पोर्टस इ'यै लास्ट च बोलना चाहिदा कि जेह्ड़ा बंदा फेल होई जंदा स्पोर्टस च ओह् किश निं करी सकदा की निं करी सकदा करी सकदा फिर ओही अग्गें जाइयै जंदे ऐ फेल होई गे अग्गें जाइयै जंदे ते अग्गें अचीव मिलदी ते इ'यां फेल गी कदें जज नेईं करना चाहिदा ओह् ही अग्गें जाइयै किश करदा ऐ लाईफ च